नमस्ते बहन नमस्ते बहन बोले हैं जो आप कैसा वो चप्पल दे दिये थे उस दिन इतना ज़्यादा रैन्ज और ऊपर से इतना जल्दी टूट गया ऐसा चप्पल कोई बेचता है क्या ऐसा चप्पल कोई बेचता है इतना महंगा दे रहें आप बहुत महंगा चप्पल दे रहे हो और सब जल्दिये टूट जाता है इतना महंगा कोई चप्पल देता है आपके यहाँ से उसी दिन लाए थे तीन सौ रुपया में दिया था ऊपर से इतना जल्दी टूट गया टिकाऊ चप्पल देना चाहिए न अब अब से आगे वर टिकाऊ चप्पल दीजिएगा सैंडिल दीजिएगा सब कुछ आपके यहाँ से ही ले जाते हैं कुछ भी टीकता नहीं है नकली नकली समान रखते हैं हाँ चप्पल टूटा फूटा दे देते हैं और आप चप्पल भी नहीं यहाँ रेहता अच्छा से चप्पल सब भी नीक नकली दे देते हैं और इतना महंगा हम ले जाएंगे इसलिए कुछ कीजिए न आप कितने तो आप वो अगले बार से आप अच्छा चप्पल दीजिएगा ठीक है

हाँ हमेशा नकली चप्पल दे देते हैं थोड़ा टिकाऊ दीजिएगा इतना महंगा लेते ले जाते हैं टिकाऊ नहीं दीजिएगा इतना तीन सौ चार सौ में देते हैं एक ठो ठीक है दूसरे दिन आएंगे ठीक है